जुथाया जोंनि थाखाय जोबोद मोजां गारि सालायनाय एबा हाब्रुफोराव गास'नला हायो जुथाजों जोङो हाजोफोरबो गाखोनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोङो बाइकफोर सालायनायावबो जुथा गाननानै सालायनो हायो आरो जोङो बहाबा गोजानाव थाङोब्ला जुथा गाननानै थाबायोब्ला जोङो साबसिन आरामसिन मोनो जुथाया अनेक रोखोमाव बाहायजायो जोङो जुथाखौ थांलाय फैलाय खालामनायाव बा स्कुल कलेज थांनायावबो जुथा गानलाङोबा समायना नुयो मोजां नुयो